جی گڈ مارننگ جی میں اسنیرری سے دکان سے بول رہا ہوں جی جی مل مل جائے گا سامان جو ضرورت ہے اسی کے متعلق جی یہ تمام چیزیں ہماری دکان پر موجود ہیں ربڑ پینسل کتاب کاغذ پین ہر طرح کی تمام چیزیں موجود ہیں جی تمام چیزیں موجود ہیں آپ جو لینا چاہیں آڈر کر دیجیے

جی ہاں تمام چیزیں موجود ہیں جی جی جی دونوں چیزیں آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اور آف لائن بھی کر سکتے ہیں دونوں سویدھائیں موجود ہیں آپ جس طریقے جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر سکتے ہیں

جی وہ بھی مل جائے گا جی جی جی جی وہ بھی مل جائیں گی وہ کتنی چاہیے آپ کو جی وہ بھی دو لکھ دی میں نے اور بتائیے آپ کو اس کے متعلق کیا کیا چیزیں چاہیے جی جی جی یہ تمام چیزیں آپ کو کتنے عدد چاہیے ہیں جی جی اور اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز آپ کو چاہیے یہ تمام چیزیں میں نے رکھ دی ہیں اس کے علاوہ آپ بتائیے جو آپ کے لیے ضرورت ہو آپ کو اور بہت ساری چیزیں جیسے کہ کلر آتے ہیں بہت طریقے کے اسی طریقے سے پینسل میں بھی کوئی اچھے قسم کے کوائلٹی یا کوئی نٹراج اسی طرح ایلکوز اسی طرح اور تمام چیزوں کے اندر کوائلٹی موجود ہے آپ سستی کوائلٹی والی لینا چاہیں گے یا عمدہ والی لینا چاہیں گے لائٹر جی لائٹر بھی مل جائے گا اچھا جی جی وائٹنر بھی ہے وہ کتنے چاہیے آپ کو جی اسکیل میں جی وہ وہ دس دس پیس کر دیں جی تھینک یو تھینک